जी आइए आइए ठीक है तो आप क्या काम करती हैं लैपटॉप में आपका काम क्या है जॉब क्या है हाँ हाँ

अच्छा आपका बजट क्या है मैडम अच्छा देखिए हाँ हाँ ठीक है मैं बताती हूं देखिए हमारे पास पैनासॉनिक का लैपटॉप है उसका बजट थर्टी थाउज़ेंड है प्राइस और एचपी पैविलियन का है इसका बासठ हज़ार है डैल वोस्टरो है चालीस हज़ार का रियल मी बुक का है छियालीस हज़ार का एैसुस क्रोमबुक का है बाईस हज़ार का तो आपके लिए आपके बजट के हिसाब से आपको ना एचपी पैवेलियन एचपी कंपनी है ना उसका लैपटॉप बहुत अच्छा रहेगा आपके काम के लिए आपके बजट के हिसाब से इसमें अच्छी खासी आपको रैम दी जा रही है और इसका हार्ड डिस्क नहीं है इसका एसएसडी है तो ये अच्छी क्वालिटी से काम करेगा अच्छा देखिए देखिए इसका जो है ना टू जीबी है

इसका बासठ हज़ार प्राइस है

इसमें फ़ीचर ये हैं कि इसकी एसएसडी है एसएसडी डीडी से बहुत अच्छा काम करता है ये और इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है और इसमें विडिओ क्वालिटी ग्राफ़िक्स बहुत अच्छे हैं और इसका केबल कनेक्शन नहीं हैं व वायरलेस है ठीक है हाँ तो आपको काम करने में बहुत अच्छी सुविधा होगी और ये आपके बजट के हिसाब से है

बासठ हज़ार नहीं मैडम इसमें इतने अच्छे फ़ीचर्स हैं तो मैं कैसे कंसेशन कर सकती हूँ नहीं मैडम नहीं हो पाएगा एक पैनासॉनिक है

हाँ अगर नहीं जम पा रा है आपको तो हाँ हाँ एचपी का है तो बासठ हज़ार का है और आपका बजट साठ हज़ार का है तो देखिए मैं आपको इसमें ईएमआई दे सकती हूं जी हाँ मैं थोड़ा कंसेशन कर दूँगी देखिए हाँ तो इसकी रैम जो है न मेड इन थाएलैंड है और बहुत अच्छे से काम करती है और इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है और इसमें दो जीबी रैम लगी हुई है इसका प्रोसेसर भी अच्छा है आइटेल का है आइटेल का है और नाइन्थ जेनरेशन का है और डुअल कोर है ठीक है देखिए हाँ देखिए मैं आपको ईएमआई में ये दे सकती हूं तो तेरह महीने का आपका बनेगा इंस्टालमेंट तो आपको हर महीने चार चार हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा और अभी आपको एडवांस देना पड़ेगा वन थाउज़ेंड

तो देखिए आपको आपका पैन कार्ड दे दी पैन कार्ड फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मोबाईल नंबर और आपकी बैंक डिटेल्स बस दे दीजिए नाम हाँ मोबाईल नाम मोबाईल नंबर पैन कार्ड वो सब दे दीजिए हाँ ठीक है मैडम हाँ ठीक है मैं साठ हज़ार में देती हूं आपको